जी हाँ मैं अपने रसोई में मौजूद विभिन्न बर्तनों का वर्णन कर सकती हूँ और उनके उपयोग बता सकती हूँ जैसे कि पहला है कूकर कूकर में हम बहुत कुछ बना सकते हैं जैसे कि हम चावल बना सकते हैं और दाल बना सकते हैं और दूसरा हो गया थाली हम थाली में अपने खाने को बहुत अच्छे से परोसकर खा सकते हैं अगला हो गया कड़ाही कड़ाही में हम बहुत सारी सब्ज़ियाँ बना सकते हैं अगला है चाकू हम चाकू से बहुत सारी सब्ज़ियाँ को काट सकते हैं और उनकी सब्ज़ी बना सकते हैं अगला है ग्लास हम ग्लास में पानी पी सकते हैं जूस पी सकते हैं और दूध भी पी सकते हैं अगला है कप हम कप में चाय पी सकते हैं कॉफी पी सकते हैं अगला है छन्नी हम जब चाय बनाते हैं तो उस चाय को हम छन्नी से छान सकते हैं अगला है तवा हम तवे पर रोटी बना सकते हैं उनको सेंक सकते हैं और पका सकते हैं अगला है बेलन हम बेलन से रोटियों को आकार देते हैं अगला है चम्मच हम चम्मच से अपने खाने को उठा कर खा सकते हैं अगला है नमकदानी नमकदानी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि नमक और तरह तरह के मसाले अगला है सिल्वट्टा सिलवट्टे में हम बहुत सारे मसाले पीस सकते हैं और उन्हें सब्ज़ियों में डाल सकते हैं अगला है जग खाना खाते टाइम हमें पानी की ज़रूरत रहती है तो हम जग में पानी डाल कर अपने पास रख सकते हैं और उस पानी को गिलास में डाल कर पी सकते हैं